बुंनो थाङोबा जोंनि उदालगुरी जिल्लाया गोबां सोलायनाय जाबाय जेरै सिगांनि समाव जों लामानि फारसे मोजां नङामोन अन्थायमोन हानिमोन आरो दायो दायो गोबां मोजां मोजां मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोजाङै मोजां सोलायबोगासिनो जेरै लामानि फारसे मोजां जाबोनो हमजोब्बाय आरो सिगांनि समाव खारेन्टफोर एसांमानि जोंनि थाखाय मोजां गैयामोन दानि समाव जों गोबां खारेन्टफोरबो मोजाङै मोजां मोननो हाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाव जों जेबो जेबोखौनो मोजां हान्थिलांनोबा थांनो गोजान लामा थांनो खाबु गैयामोन बा मोजां नङामोन जों सिगांनि समाव साइखेल बा थाबायनानैबो थांनो गोनां जायोमोन जों दायो मोजां लामानि थाखाय जों गारि मथरबो मोजाङै मोजां लानानै थांनो हायो आरो सिगांनि समाव जे जोंनि जों उदालगुरी जिल्लाया बा उदालगुरी टाउनफोरा एसेबां माने मोजां मोजां नङामोन दायो बुंनो थाङोब्ला जों उदालगुरी जिल्लायाबो गोबां साखोन सिखोनजों लोगोसे सोलायनाया गोबां सोलायबोनो हमबाय बेनिखायनो जोङो सिगांनिजों दानिजों गोबां रुजुनो हायो जे सिगांनि समाव जोंनि थांलाय फैलायनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय सुबिदाफोरा जोबोरैनो खममोन दायो जोबोरैनो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोजां जाबोबाय आरो जों गोबां सुबिदाबो मोनबोनो हाबाय जे आबादारिनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोङो मावै दाङै जों जाग्रा आबाद मावग्रा बेनिखायनो जोङो गोबां आबाद मावनानैबो जों बेखौ फाननानै फाननो थाखाय जोंनि जायगायावनो मोजाङै मोजां जाबाय बुंनो थाङोबा जोंनि उदालगुरी जिल्लायाव गामि मोनसेयाव फरायनो थाखाय मोनसेबो स्खुल गैयामोन मोनब्रै मोनबाजों जोङो मोनसे ज' स्खुलावनो फरायनांगौ जायोमोन थांलाय फैलायनि थाखाय जों जेरै खस्थ' जायोमोन बिनि थाखायनो सिगांनि समाव फरायनायनि बिथिंआव जोबोद खस्थ'मोन दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि उदालगुरी जिल्लानि सिङाव गोबां गामिफोराव गामि मोनसेयाव गंसे स्खुल जानानै जों गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय गोबां खाबु मोनबाय आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोनो हमबाय जेरै दा गामियाव मोनसे अंगनाबादिजों लोगोसे जोंनि मोनसे भि सि दि सि आव गंसे जोंनि फाहामथायनि थाखाय साब सेन्टारनि थाखायबो जों सुबिदा मोनो आरो गथ'फोरखौबो जों जायगायावनो मोजाङै मोजां फोरोंनो हायो जाहाथे गामिनिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो नाङा दानिया जायगायावनो जोङो सोरखारि स्खुलफ्रावनो मोजाङैनो मोजां फोरोंनो हायो जों आरो गुबुन जायगायाव इंलिस मिदियाम बा प्रायभेटफ्राव लाङोबा जों गोबां थाखा फैसाबो खारो बेनिखायनो जों सोरखारि स्खुलाव गामियावनो फोरोंनानै जों गथ'फोरखौ मोजाङै मोजां फोरोङो